السّلام علیکم ہیلو السّلام علیکم جی آپ ڈاکٹر یسریٰ بات کر رہی ہیں جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں اصل میں میری طبیعت ذرا خراب ہے تو وہی مجھے آپ سے ڈسکس کرنا تھا کہ مجھے ایسا کیوں ہو رہا ہے جی اصل میں مجھے نا باڈی پین بہت زیادہ ہے سر میں درد ہے آنکھوں میں درد ہے اور فیور بھی ہلکا ہے جی جی چلیے ٹھیک ہے جی جی جی کولر تو یوز ہو رہا ہے نہیں جی جی جی جی جی جی

جی انشاء اللہ میں یہ کہہ رہی تھی اگر ٹھیک نا ہو تو میں آپ کی کلینک آ سکتی ہوں اگر میری طبیعت ٹھیک نہ ہو جی اچھا دودھ پور میں ایکزیکٹ کہاں پر ہے چلیے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ